महाराष्ट्र ज़िले में प्राइवेट शिक्षा जा जाम विकल्प आहिनि जीअं त हाणे वधीक प्राइवेट में ई शिक्षा थींदियूं आहिनि जीअं त इंग्लिश मिडिअम स्कूल ऐं गोवमेंट स्कूल कॉलेजनि में उहो एडमिशन घटि थींदा आहिनि छा करे मां प्राइवेट शिक्षा में जाम वधीक वधीक जो उहो उहो उज्जवल भविष्य आहे ऐं इनकरे मां प्राइवेट सेक्टर वधीक अॻियां आहे हिन सेक्टर में ऐं जीअं त क कॾहिं कॾहिं ॿार जाम पढ़ण में कचो हूंदो आहे कचो हूंदो आहे त हूअ कोचिंग बि थो खणी सघे हुनखे कोचिंग जोइण करणु घुरिजे या त ट्यूशन जोइण करणु घुरिजे ऐं मां बि मुंहिंजे टाइम ते मां बि हिक दफ़ो हिक सब्जेक्ट में कचो आहियां त मां बि हुन लाइ ट्यूशन वरितो हुओ ऐं इनकरे मुंबई शहर में प्राइवेट शिक्षा जी जाम अहमियत आहे